आप वाटिका रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं वो मुझे खाना ऑडर करना था मुझे वन प्लेट मसाला डोसा और वन प्लेट पूरी और उसके साथ वन ऑमलेट चाहिए

डिलीवरी कर देंगे क्या कितना रुपए पड़ जाएगा इनका

और डिलीवरी चार्ज कितना रहेगा मैडम तो मुझे शाम को छ बजे तक चाहिए

एड्रेस रेलवे गेट काली मंदिर के पीछे मकान नंबर सोलह है वहाँ पर कर दीजिए

जी थैंक यू